पढ़ाई किताब पढ़ते वक़्त हम उसे जादा पढ़ने की ना कोशिश करते हुए हम उसको पहले समझते हैं फिर उसके बाद पढ़ाई आगे करते हैं कुछ पैराग्राफ पढ़ के फिर समझते हैं फिर उसके बाद आगे फिर एक पैराग्राफ़ पढ़ते फिर समझते हैं ऐसे ऐसे पढ़ाई कर के हम दस पंद्रह दिन में एक बुक कम्प्लीट करते हैं जो कि ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए हम पढ़ाई को जो किताब है उसे पढ़ते हैं पढ़ने के बाद उसी का जब हमारा इक्ज़ाम आता है इक्ज़ाम में हम उसी से रिलेटेड इक्ज़ाम में कोस्चन भी आते हैं जो कि हम पढ़े रहते हैं तो आंसर सही से दे पाते हैं अगर ना पढ़े सही से ना पढ़े रहते तो आंसर सही से नहीं जाता इक्ज़ाम सही से नहीं जाता इक्ज़ाम एक ऐसी है जो सही से किताब ना पढ़े तो इक्ज़ाम में फेल भी हो सकते हे इसी लिए हम को किताब सही से पढ़ना चाहिए और किताब पढ़ते वक़्त सही से हम को जानकारी भी निकालनी चाहिए जो कि हम को सीधे लाइन पढ़ते जाना रटते जाना ये रटने के लिए हमारे लिए सही नहीं होता अगर हम लोग रटते जाए बुक तो इक्ज़ाम में सही से आंसर नहीं दे पाते इसी लिए हम को सही से पढ़ना चाहिए समझना चाहिए इस लिए हम पढ़ते हैं पढ़ते वक़्त कुछ टॉपिक कुछ कुछ किताबों में हेडिंग भी आती है हेडिंग को समझते हुए इक्ज़ाम में हेडिंग भी आती है चैप्टर का नेम भी आते हैं कुछ चैप्टर में सही सही कहानियाँ भी आती हैं और किताबों में पढ़ते वक़्त कुछ चैप्टर में बढ़िया कहानी भी लिखी रहती है और उसको पढ़ के हम सही सही जानकारी भी निकालते हैं और अगल बगल के बारे में समाज के बारे में जानकारी मिलती रहती है